हमारे राज्य समुदाय की संस्कृति परम्परा पहनावे कपड़े आभूषण आभूषण कई प्रकार कर प्रकार के हैं जैसे पहनावे हिन्दू धर्म में साड़ी साड़ी साड़ी ब्लाउज़ पहने जाते हैं और मुस्लिम धर्म में बुर्ख़ा बुर्ख़ा आदि पहने जाते हैं और आभूषण हिन्दू धर्म में जैसे कंगन कंगन कंगन चूड़ी हार नए हार पाएल बिछुए बिंदी आदि पहनाए जाते हैं और मुस्लिम धर्म में कई तरह की चीज़ कई तरह की चीज़ पहनाए जाते हैं जैसे संस्कृत धर्म संस्कृतिक परम्पराएँ पहनावे जैसे साड़ी साड़ी सूट कुर्ता साड़ी सूट कुर्ता और भी कई तरह की चीज़ पहना पहनाए जाते हैं कपड़ों में जैसे जीन्स टाप लैगी कुर्ता आदि भी होते हैं आभूषण आभूषण जैसे आभूषण बिंदी कान के हार चूड़ियाँ और कई तरह के आभूषण भी पहनाए जाते हैं हमारी संस्कृति परंपराएँ बहुत अच्छी है और कई तरह के कपड़े आभूषणों का इस्तेमाल भी किया जाता है समुदाय बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के आभूषण पहना आभूषण कपड़े कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं अलग अलग के अलग अलग आभूषण और कपड़े पहनाए जाते हैं जैसे सर संस्कृत में जैसे ब्लाउस साड़ी है